السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں سر کہنا یہ تھا کہ ہم کو کئی روز سے لگ بھگ ایک مہینہ سے بخار آ رہا آ رہا ہے اور سینے میں درد ہو رہا ہے سوچ رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر سے بات کریں تو ایک دوست نے آپ کا نمبر دیا اب سوچے کہ آپ سے رابطہ کریں تو آپ کا ہاسپیٹل کہاں ہے جی اس سے اگر ہم یہ دکھائیں کسی ڈاکٹر سے تو ہمیں کون ڈاکٹر سے ملنا ہے یہ صحیح رہے گا جی جی میڈیسین سے جی جی اور یہ بتائیے کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا اگر میڈیسین سے اگر ہو جائے گا یا ہمیں اس میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا بتائیے جی جی تو آپ نہ تو ایسا ہے آپ کاہاسپیٹل تو بہت دور ہے اگر کوئی نئریسٹ میں اگر نزدیک میں اگر ہو کوئی ایسا ہاسپیٹل تو بتائیے اصل ہے کہ یہاں کئی ہاسپیٹل ہیں اصل سب مہنگے مہنگےہاسپیٹل ہے اسی وجہ سے وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں اگر کوئی سستا ہاسپیٹل ہو جیسے کہ آیوشمان کارڈ پہ کام چلتا ہو تو وہی آپ بتا دیجیے جی جی اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہاسپیٹل جائیں گے تو ایڈمٹ لے گا یا کیا کرے گا اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں جی اور ہو جائیں گے ٹھیک اور یہ نہیں تو ٹھیک ہے تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمتہ اللہ